मिउनिसिपालिटि आरो पन्सायतनि गेजेराव माखासे हाबा हुखाफोरखौ नायोब्ला जोङो फ्राय गोरोबनायखौ नुनो मोनो नाथाय बैफोरनि ओनसोलारि माखासे हाबा मावनायफोरखौ नायोब्ला जोङो माखासे आलादा रोखोमनि हाबा मावनायखौबो नुनो मोनो मिउनिसिपालिटि होनोब्ला बियो सरासनस्रायै गामिनि अनगायै नोगोरमा आरो नोगोर टाउन ओनसोलफोरखौहाय नायो गुबुन फारसेथिंयै पन्सायत होन्नानै बुङोब्ला बेयो गाहायै गामि ओनसोलजोंहाय खाथि सोमोन्दो गोनां मिउनिसिपालिटिखौ जोङो गुवारै बोखावनानै नायोब्ला मोननै गाहाय बाहागोआव जोङो बेखौ राननो हायो बे मोननै गाहाय बाहागोआनो जाहैबाय सिटि ओनसोल एबा नोगोरमा ओनसोल आरो नोगोर ओनसोल थामहिनबा टाउन ओनसोल दा नोगोरमा ओनसोल होन्नानै बुङोब्ला जोंहा जेरै जोंनि आसामाव दङ गुवाहाटी बायदि मोनसे ओनसोल आरो टाउन होन्नानै बुङोब्ला जोंहा फिसा फिसा नोगोरफोर दङ जेरै बङाइगाव क'क्राझार नलबारि बायदि दा

पन्सायत होन्नानै बुङोब्ला बेयो सरासनस्रायै गामि ओनसोलजोंहाय खाथि सोमोन्दो गोनां होन्नानै आं दहायनो इसे बुंखानाय जाबाय दा पन्सायतखौ जोङो गुवारै बोखावनानै नायोब्ला बेवहाय जोङो नुनो मोनो माखासे बाहागोफोर जेरैहाय ग्राम पन्सायत गाव पन्सायत जिल्ला परिसत बेफोरबायदि दा खामानि मावनायनि बेलायाव जोङो नायोब्ला नुनो मोनो जे जिल्ला सरि टाउन ओनसोलफोराव माखासे जेंना जेंगोना जानाय जेरै लामा बायनाय टाउन एरियाखौहाय फोसाबनाय बेनि गासै थासारिफोरखौ नायगिदिंनाय एबा नायबिजिरनायानो जहैबाय टाउन कमिटिनि मोनसे हाबा एबा टाउन ओनसोलखौहाय माबोरै जौगाहोनांगौ बबे खनाजों मा खालामनांगौ बे गासैनिबो बिबानानो जाहैबाय टाउन कमिटिनि मोनसे बिबान आरो गुबुन फारसेथिंयैहाय जोङो नोगोरमा ओनसोलाव मिउनिसिपालिटि बर्ड एबा मिउनिसिपालिटि करप'रेसननि गुबै खामानियानो जाहैबाय सिटि ओनसोलनि माखासे जेंना जेंगोना बेनि गासै थासारि आरो बेखौ जौगाहोनायनि माखासे खामानि मावनायनि अनगायै बै टाउन कमिटिफोरजों मोनसे खाथि सोमोन्दो लाखिनाया मिउनिसिपाल करप'रेसननि खामानि गुबुन फारसेथिंयैहाय पन्सायतआ पन्सायतआ जोंहा गाहायै मोनथाम लेभेल थायो मोनसेया जाहैबाय जिल्ला परिसत मोनसेया जाहैबाय पन्सायत आन्स'लिक पन्सायत आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय ग्राम पन्सायत आरो बेनि गाहाय थाराव थायो जोंहा गाव पन्सायत आरो बेनि गाहाय थाराव थायो जोंहा ग्राम पन्सायत दा बेहा मोनफ्रोमबो लेभेल दङ दा मोनफ्रोमबो गामिनिफ्रायनो गाव पन्सायत एबा ग्राम पन्सायतआव रिप्रेजेन्टेटिभ थानो हायो एबा बेनिफ्राय दैथाय हरजानाय माखासे सुबुंफोर थानो हायो आरो जिल्ला परिसतआव आरो पन्सायत आन्सलिक पन्सायतआवबो बेबायदिनो गाहाय थाखोनिफ्राय दैथायहरजानाय माखासे सुबुंफोर थायो बेनिफ्राय खामानि हिसाबै नायोब्ला पन्सायत दा ओरैबायदि खामानि मावो बेयो गामि ओनसोलनि एकेबारे खना खनला गासैबो ओनसोलफोरनि माखासे देभलपमेन्टेल व'र्क्सफोरखौ बियो खामानि पन्सायतानो खामानि मावो सरकारनिफ्राय माखासे आस'निफोर लाबोनानै जे गामिनि रुट लेभेलाव हाय गोसारहोनाय एबा बै रुट लेभेलावहाय मोनहोहैनाय माखासे सुबिदफोरखौ मोनहो हैनायानो जोंहा पन्सायतनि मोनसे गेदेर बिबान बेनि अनगायैबो बिबान हिसाबै जोङो नायोब्ला जोङो नुनो मोनो जे ग्राम पन्सायतनि सोद्रोमाफोरा गामिनि राइजो राजाफोरानो जायो आरो आन्सलिक पन्सायतआव जोंहा खमैबो जिथासो गामिफोरा बेवहाय आन्सलिक पन्सायतनि सिङाव थायो आरो बै जिथासो गामिनिफ्राय साफा साफायै रिप्रेजेन्टेटिभ एबा दैथायहरजानाय सुबुंफ्रा आन्सलिक पन्सायतनि सोद्रोमा जायो आरो बेनिनो माखासे जौखोन्दोखौहाय हिनजाव माहारि एबा आयजो माहारिनि थाखाय थिखानाय जायो थिक बेबायदियैनो जोंहा आन्सलिक पन्सायतआवबो बेबायदिनो गाव पन्सायतनिफ्राय दैथायहरजानाय माखासे सोद्रोमाफोरा बेयाव खामानि मावो बेबायदिनो टायार सिस्टेम एबा माखासे लेभेल सिस्टेमावहाय जोंहा पन्सायत सिस्टेमा जोंनि हादरावहाय खामानि मावो गुबै खामानि होन्नानै बुङोब्ला जों बेखौनो बुंनांगोन जे पन्सायत सिस्टेम आरो मिउनिसिपाल सिस्टेम एबा मिउनिसिपालिटिआ मोन्नैनिबो खामानियानो जाहैबाय ओनसोलारि देभलपमेन्ट लाबोनाय पन्सायत होन्नानै बुङोब्ला बेयो गामियारि ओनसोलनि माखासे देभलपमेन्टखौहाय लाबोनो नाजायो आरो मिउनिसिपालिटि एबा मिउनिसिपालनि माखासे खामानियानो जाहैबाय टाउन एबा नोगोरमा ओनसोलनि माखासे जौगानायखौ लाबोनायानो बेनि गाहाय खामानि